आमची कोंकणी मांयभास खूब वेगवेगळ्या तरेन उलयतात आनी वेगवगेळ्या गांवाची कोंकणी वेगवेगळ्या तरेची आसता तर आमची जी कल्चरल साँग्स आसात न्ही तीं सुद्दां डिफर करतात सो आमचें एक बेसीक साँग म्हळ्यार चान्न्याचे रातीं माडाच्या सावळेंत सारयल्ल्या सोबीत मांडार हें आमी एक साँग तयार केल्लें जें आमच्या कोंकणी भाशेंत म्हणू येता ते दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेन म्हणटात आतां आमी आरती सुद्दां म्हणटात ती वेगवेगळ्या तरेच्यो आरत्यो आसा सो कोंकणी इज अ वेरी डायवर्स लॅगवेज एका बशेनूच उलयता अशी ना ती लोक सो खूब तरेची कोंकणी आसा तितूंत